हॅलो हांव शैला उलयतां तुमी फुलां विकता न्ही आं म्हाका अशें ह्या आतां गर्मेच्या सिझनांत कसलीं फुलां आसात तुमच्या कडेन हय हय आं ओके म्हाका सुरंगाचे दोन पड दवर हय ना माळपाक माळपाक आं आनी दोन मिटर वोंवळां हें कर तें हेका डॅकोरेशनाक जाय आशिल्लीं आमकां हय म्हणल्यार

हय दोन सद्या तुमी दोन मिटर दवरात मागीर आनीक जाय पडलीं जाल्यार मागीर तुमकां सांगता हांव हां तशें जाल्यार चार मिटर दवरात तर तुमी आं बरें चार मिटर दवरात आनी म्हाका एक किलो बरो मोगरीं घाल आं

आनी पय आं एक किलो मोगरीं

ना आसूं पय

आं तेका वास वास बरो येता तेका बरें एक हातो दवर तर आं आं बरें सो आतां म्हाजे हे चार मिटर म्हाका वोंवळांचे एक हय हय दोन हय हय हय बरें फाल्यां येता हांव व्हरपाक हय हय हय सैलेशा सावंतूच म्हणून बरोवन दवरा आं आं ओके चलता बरें